جب ميں تنازعات كے حالات سے گزرتى ہوں تو میں ماحول كو ٹھنڈا كرتى ہوں اپنى كنٹرو ورسى كو ختم كرتى ہوں تاكہ ہائپر نہ ہو کوئی اور ہمارے آس پاس كى جو بھى كونورسيشن ہے وہ خراب نہ ہو اور ٹھنڈے دماغ سے فيصلہ ليا جائے كيونكہ مشكل حالات ميں كسى بھى چيز سے نپٹنا بہت مشكل ہوتا ہے مشكل حالاتوں ميں حالات اور خراب بھى ہو سكتے ہيں اس ليے ان حالاتوں ميں ہميشہ آپ كو بہت آرام سے اور ذہنى صلاحيت كے ساتھ كام لينا چاہيے